म्हाका भोंवडेचो हेतू कितें विचारीत जाल्यार हांव म्हणटलें म्हाका त्या जाग्याची इतिहास पोवपा खातीर वा इतिहासाची जाणीव घेवपा खातीर खूब आवडटा हालींच हांव आमच्या छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या जन्मभुमिचेर गेल्लें ती म्हणटा ती शिवनेरी म्हाका थंयचो किल्लो आमचे शिवाजी महाराजानीं थंय कितें कार्य केल्लें तें पोवपाची खूब उमेद आशिल्ली आनी म्हजो भोंवडेचो होच हेतू आशिल्लो की म्हाका ते थंय कितें करता वा आमच्या छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या मावळ्यांनीं जें कितें केल्लें ती कृती म्हाका पोवपाक जाय आशिल्ली तो इतिहास कितें आसा तो म्हाका कळूंक जाय आशिल्लो म्हणून हांव थंय गेल्लें थंय जें किल्ले गड थंयची ती तेंची बंदूक तेंची जी भुमी तेंचो जो तेंच्या कोण दुस्मानाक धरून ते जे खडेलोट करताली एक मनीस खंय वता तेचो हेतू भोंवडेचो हेतू हो आसपाक जाय की त्या मनशाक त्या जाग्याची खंयीय वता ती ती मागीर देशा भितर आसूं वा देशा भायर आसूं खंयीय वता ती त्या भोंवडेचो इतिहास म्हायती करून घेवपाक जाय त्या इतिहासा वी विशीं तेचो विचार आसपाक जाय तेची मांडणी करपाक जाय तेणीं भोंवता म्हणून फक्त सुंदरकाय पळोवन भोंवडू भोवूं भोवूंक जायना बट तेजो जो मेन हेतू आसा भोंवपाचो तो पोवपाक जाय तेची इतिहासाची म्हायती करपाक जाय तशेंच आतां हांव रायगडार गेल्लें रायगडार शिवा छत्रपती शिवाजी महाराजाची तलवार आसा तेंच्या मावळ्यांचें धाल आसात भाले आसात तेंचो इतिहास सगळो थंय आसा तेजी म्हायती आमकां मेळटा तेंच्यांनी कितें कितें कृती केल्ली तें आमकां पोवपाक मेळटा हालींच हांव बेंगलोराच्या झून गेल्लें त्या झून तरेकवार पक्षी जनवारां आशिल्लीं जीं आमकां हेर अशें आमच्या राज्यांत पोवपाक मेळना आनी खूब तरेकवार अशी सवणीं आशिल्लीं त्या सवण्यांची म्हायती करपाची त्या जनवारांची म्हायती घेवपाची त्या जनवारां विशीं शिकपाची हो म्हाजो भोंवडेचो हेतू आसता हांव भोवपाक जाय म्हणून भोंवना बट त्या जाग्याची म्हायती घेवपा खातीर भोंवतां आनी हर एक लोकांनीं अशेंच भोंवपाक जाय की बाबा इंटर्नेशनल टूर करता वा देशा भायर वता जाल्यार ते देशा भायर कितें जगावेगळें अशें आसा हें जाणून घेवपाक जाय ना की थंय फक्त अशें सुंदर आसा म्हणून वचपाक जाय वा तें थंय बरें मेळटा ही खाद्य पदार्थ बरी मेळटा तुमी जर मैसूर गेले जाल्यार थंय तुमकां मैसूर पाक हो मेळटा तो मैसूर पाक फक्त थंय खावपाक वचूंक जायना बट त्या मैसूर पाकाची उद्द्यापना खंयच्यान जाल्ली वा तो खंय आमकां मेळ्ळो वा तेका मैसूर पाक कित्याक म्हणटा ही ताची हिस्ट्री जाणून घेवपाक जाय आमी तेचो इतिहास कितें आसा तें जाणून घेवपाक जाय तशेंच कोल्हापूर जर तुमी गेले जाल्यार थंय एक किल्लो आसा एका राजाचो त्या राजाचे किल्ल्यांत तेच्यो तरेकवार तेंणी मारिल्ले जनवारांची मुर्दे आसा तरेकवार कप वा बश्यो आसा जे तेणी आपणाल्या टायमांतल्यान आपणाच्या काळांतल्यान तेणी ती थंय दवरून आसा सो एक मनीस जो खंयूय भोंवपाक वता तेंणी त्या जाग्याची म्हायती घेवन त्या जाग्याची इतिहास पोवून त्या जाग्यार भोंवपाक वचपाक जाय आनी त्या जाग्या आनी तें जर तेका खबर ना जाल्यार त्या जाग्याची म्हायती घेवन तेणी थंय भोंवपाक जाय आनी होच भोंवडेचो हेतू आसपाक जाय